हांयें हांयेन भगवत गीता वासल्या भगवतगीतान म्हाका खूब आवडटा म्हणजे वाचल्या तेजेर श्री कृष्णानी अर्जूनाक निमित्त दवरून मनशान कशें वागपाचें कशें चलपाचें तें सगळें तेतूर दिल्लें आसा आनी तें म्हाका खूब आवडटा म्हणजे मनशान कशें वागपा जाय म्हणजे कशें मनशान रिलेशन दवरपा जाय कशें आपलो धर्म कसो सामाळपा जाय ते सगळें सांगलेलें आसा तेका लागोन म्हाका भगवतगीता म्हणजे ती मनशाचेर म्हणजे आदारीत आसा देवान मनशां हो हें करून केल्लें आसा तें तेका लागोन भगवतगीतात म्हाका आवडटा आनी दुसऱ्याकय ती वाचची अशें हांव म्हाजें मत आसा